बचपनमे जब हम ककरो पेड़ लगाबैत देखै छलहुँ तऽ हमरो बड़ मोन होइ छलै की हमहुँ पेड़ पेड़ लगेतहुँ आओर हमर बड़का कक्का छथिन पप्पो हमर सेंझिला कक्का छोटका कक्का ई सब पेड़ लगबै छलखिन हँ आमके दिनमे आमके मौसममे आमके खाके गुठली जे छै न से गुठली रखि देबल जाइ छलै हँ फेक देबल जाइ छलै हँ तऽ ओ जे छै से एकदम ओ पेड़ भ जाइ छलै हँ तऽ ओ पेड़ के देखतहुँ की बड़ा बढ़िआँ सँ तऽ हम ओकरा जे छै से अलगा अलगाके एकदम थल्ला मारिके जे छै से ओकरा बड़ा बढ़िआँसँ एकदम सूझियाके रखे छलखिन हँ लऽ जाके अपना गाछीमे रोपै छलखिन हँ तऽ हम देखतहुँ तऽ हम निङ्घारि निङ्घारिके खूब बढ़िआँ जकाँ से सीखै छलहुँ की हमरो मोन होइ छलै तऽ हमहुँ अपना फेर जाके देखते देखते हमरो मोन हुए लागल फेर हम अपना हाथसँ करऽ लगलहुँ आओर जे छै से हमहुँ अपना ओनाहिते कोनो गाछ देखलहुँ किछोके आमेके चाहे लीचीयेके चाहे अमरूदके तऽ ओ जे छै से थल्ला मारि लेलहुँ खूब बढ़िआँ जकाँ से सँ लऽ गेलहुँ आओर खूब बढ़िआँ जकाँ से खद्दा खोनिके बढ़िआँ जकाँ से पानि तानि डालिके बढ़िआँ जकाँ से पेड़ लगेलहुँ आओर जे छै से बहुत अच्छासँ मतलब लगबैत देखे छलहुँ तऽ हमहुँ लगाबऽके मतलब जे छै की प्रयास केलहुँ आओर लगाबे लगलहुँ आओर जे छै से लगबै छी बड़ मोन लगैये आओर बहुत अच्छा ही होइए आओर अमरूदके गाछ तऽ बुझै छै की कतेक लगा लू अमरूद तऽ देखते मोन जे छै से ककरो ललैच जाइ छै आओर जेहो ने सेहो जे छै अमरूद देखलक तऽ तोड़ि लेलक आओर अमरूद खाय लागल ककरो मनो नहि कयल जाइ छै मनो करू तऽ कोइ मानबे नहि करैये वएह छै एकटा ओ पाकल छै एना आब जे छै से ओ ओनाहिते ओनाहिते करते करते जे छै से अमरूदो फरै छै तऽ धिया पूता सब अमरूद रहे नहि दै छै सब अमरूद जे छै से तोड़ि तााड़ि लैत रहल रहै छै ओही सबसँ आओर यएह छै आओर